अभी मैथिली बहुत उपर हइ मैथिलीमे बहुत जादा अभी उपर हइ आओर की कहय छिकै अथी हिन्दी पढ़ाइ लिखाइ मे अभी बहुत जादा मैथिलीमे छै अच्छा होइ छै